कठुआ च अगर टूरिस्ट दी गल्ल करिए ते टूरिस्ट अट्रेकशन बड़ियां ज्यादा न जियां सारे कोला पैह्ले असी बसोली दी गल्ल करने जेह्ड़ा बसोली इक टाउन ऐ कठुआ डिस्ट्रिक्ट दा जेह्दे च इक बड़ियां सारियां जगह् न जियां कि अटल सेतु ऐ बसोली च ऐ ओह् बसोली होर पठानकोट दे रस्ते गी जोड़दा इक तरह् दा बोलिए जम्मू ते पठानकोट गी ओह् जोडने दा कम्म करदा ऐ दूआ ऐ पुरथू जेह्ड़ा आर्टीफिशल इक बीच ऐ बनाए दा जिसी असें मिनी गोवा दे नाम कन्नै बी जानने उत्थे बोटिंग पवाइंट ऐ बड़ियां सारियां होर बी बड़ियां बड़ियां प्यारियां प्यारियां सीनरियां ना व्यूज न दिक्खने आहले व्यू दिक्खने ताईं ते के लोक ज्यादा अट्रेक्ट होंदे उत्थे असें गी फोटेशूट करवाने बी आंदे जसरोटा फोर्ट ऐ मतलब कि किला बी ऐ इद्धर ओह्दे बाद च अहें कठुआ चली जाइये ते कठुआ च गल्ल करिए ड्रीम पार्क ऐ कठुआ दा ओह्दे हा बाद च अस गल्ल करने सुकराला माता मंदर जेह्ड़ा बिलाबर ऐ जेह्दी अपनी अपनी परंपरा ना होर ओह् बडा प्रसिद्ध मंदिर ऐ जेह्दे कारण केह् हे उत्थे लोक बड़े लोक जंदे न ते एह् सारियां जगह जेह्ड़ियां न जित्थे लोक आना पंसद करदे जित्थे ओह् विजट करदे न इद्धर बड़ियां सारियां जगह् च जेह्ड़े न फार्नर बी इंडियां दे लोक ते आंदे ही आंदे न ओह्दे कन्नै कन्नै बड़े सारे फार्नरस बी इद्धर घूमने आए दे न जियां कि अटल सेतु होई गेआ पुरथू होई गेआ ड्रीम पार्क होई गेआ कठुआ सुकराला माता मंदर होई गेआ एह् कुछ मेन जेह्ड़े पवांइट न जेह्ड़े मेन फोक्स पवाइंट न टूरिजम दे ते जेह्ड़े टूरिस्ट गी अट्रेक्ट करदे न